जोंनि आसामाव खौरां बिजोङाव गोबां सुबुंफोरा बेबायदि मुंदांखा जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोनहा गावसिनि खौरां बुथुमनायाव एबा बिजिरनि थाखाय गोबां मुंदांखा दिनै बिथांमोन जेरै जों मिथिनो मोनो निटुमुनि सइकिया जिटुमुनि बरा बिथांमोना आसामिस मेदियायाव बेबायदि गोबां आसामाव थानाय गुबुन गुबुन बेबायदि खौरांफोरखौ बिथांमोना बुथुमो आरो बुथुमनायनि गेजेरजों बिथांमोना जोंनि आसामाव थानाय गासैबो सुुबुंफोरनि गेजेराव बेबायदिनो जाथाइफोर आरो बेबायदि निउसफोरबो बुथुमनानै जोंनि लागै खौरां हैयो आरो बेबायदिनो बर'नि गेजेरावबो बेबायदिनो गुबुन गुबुन जेरै बड'लेण्ड रादाब आरो बेबायदिनो मैखोममोन मैखोम दैमारिमोननि दैदेन्नायाव आरो बेबायदिनो गुबुन गुबुन बिदि फिसा फिसा परटेल जेरै निउस टुयेन्टिफर बड'लेण्ड बड'लेण्ड इंखं आरो गुबुन गुबुन बर' मेदियाफोरनि गेजेरजों खौरां बुथुमनानै जोंनि गेजेराव मोजां खौरांफोरखौ फोसावनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोननि खौरां आरो सुजुनाय लिरबिदां बिफोरखौ जों फरायनानै हादोराव ओनसोलाव मा जादों मा जायाखै जों बेखौ मिथिनो मोनो आरो बेबायदिनो जोङो खौरांखौ मोन्नानै ओनसोलखौ जों देबलाब्द खालामलांनो आरो ओनसोलनि माखासे मावनो गोनां खामानिफोरखौ आरो माबोरै देबलाब्द जादों बेखौ नुनानै जों आवगायलांफानो हायो